अभी हाल में तो हमने जो है ये दशहरा मनाया जो राम के विजय का प्रतीक कहलाता है जिसको अपने क्षेत्र में बहुत मानते हैं रावण पे विजय पाई थी राम ने जो दशहरा मनाया इसके बाद में दीपावली आई दीपावली भी धूमधाम से मनाई गई राम दशरथ जी अपने घर पे आए थे तो घर घर दीप दीप ज्वाला जली थी तो सुख खुशियों का माहौल था तो गाँव में बाल क्या कहते हैं अयोध्या अयोध्यापुरी नगरी सजाई गई थी तभी दीपावली मनाई इसके बाद में हमारे देव उठानी ग्यारह साथी है उसमें सारे देवी देवता जो सोए हुए होते हैं मान्यता है जो सोए हुए होते हैं उनको जगाया जाता है वह सारा जगह देते हैं गन्नों की उसमें मड़ईया बनाते हैं हम लोग मड़ईया बनाते हैं भगवान को बैठालते हैं ग्यारह पक्र परिक्रमा देते हैं उसमें धूमधाम से उठाने की कोशिश करते हैं न और बड़ी ही बड़ी जीत प्रचलित हमारे यहाँ चली आ रही त्यौहारों को मानने के लिए और भी कई ऐसी त्यौहार है जो अपन होली है दीपावली है होली भी है होली पे रंगारंग कार्यक्रम सब दिनों को एक रंग में रंगने की कोशिश करते हैं जिससे मतभेद भेदभाव दूर होता है जब होली बड़ी धूमधाम मनाई जाती है जे हमारा सबसे प्रचलित त्यौहार हैं जो होली दिवाली दशहरा जे लोग हम बड़ी खुशी से खुशी के साथ हम मानते हैं जे हमारे हिंदू संस्कृति का विशेष त्यौहार माने जाते हैं